एखाद्या मनशाचें इनसिडंट जें हांवें लागीं पळयलां म्हणपाक गेल्यार असो कोण ना एटलिस्ट म्हज्या लायफान वीस वर्सां जालीं आनी कोण म्हज्या सायडीक बी असो कोण म्हाका पळोवपाक मेळूंक ना जो पसनली ताचो इमपॅक्ट म्हजेर जातलो म्हणून बिजनेसाच्या बाबतीन